हैलो हमरा मंदिल जेनाइ छै कतय कतय मतलब घूमय लए जेबै मंदिलसभ हँ अच्छा भाड़ा कतय लागतै पिलेसरके लिये सुपौलेमे छियै बीस टका अच्छा

हँ

अच्छा आ पिलेसरसॅं आओर हमरा कोनो मंदिल जेनाइ छै मतलब मधेवन जेनाइ छै मधेवन

हँ हँ हँ हँ

अच्छा ओतयसँ हमरा जेनाइ छै प्रसन्नामे जे छै ने ज्वालामुखी ग्वहर ओतय हम जेबै पूजा करै लए तऽ ओतय मतलब कतय भाड़ा लागतै किराया हँ हँ हँ भाड़ा जादा लागि जेतयै अच्छा पिलेसर तऽ हमरा जेनाइ छै पिलेसर हँ हँ अच्छा हँ हँ अच्छा कोनो दिक़्क़त नहि ने हें अच्छा ठीके छै पूछने छै फेर ओतयसॅं घूरबै तऽ तब केना हेतै की करबै

अच्छा राखू